हा मां जीअं तव्हांखे पहिले ॿुधायो की मूंखे ॿुढापे जो चहिरो ठाहिण थोरो सो मुश्किलु लॻंदो आहे पर इहो मुंहिंजो सभिनी खां मुश्किलु पहिलू रहियो आहे मुंहिंजो हिकु इहो अनुभव आहे की मां हिकु दफ़ो हिकु ॿुढी माईअ जो चहिरो ठाहिण जी कोशिशि कई मां ॾाढी कोशिशि कई उन जा मूंखे एक्सप्रेशन न पिया सम्झ में अचनि पर मां मुंहिंजी ज़िद हुई की मां इहो त पूरो करे ई रहंदसि ख़ैरु कोशिशि करे करे मुंहिंजो ॾह ॿारहनि ॾींहनि में मुंहिंजो उहो ॿुढी माईअ जो चहिरो ठही वियो ऐं उहो एक्चुअल जेको चहिरो मां काथे ॾिठो हुओ जेको ॾिठो हुओ चित्र जे उन खे ॾिसी करे जेको मां ठाहियां पई त उहो हूबहू ठही वियो जेमहिल उहो मां सभिनी खे ॾेखारियो पंहिंजे माउ पीउ खे पंहिंजे साहिरियुनि खे या पंहिंजा जेका ॿियां संगी साथी हुननि खे जब ॾेखारियो त उन्हनि खे ॾाढी मतिलबु ख़ुशी थी की मां उहो सभु ठाहे वठंदो ऐं उन्हनि मूंखे ॾाढी साराह सराहना कई मुंहिंजी ॾाढी साराह कई उन्हनि जी साराह ॿुधी करे मूंखे हिकदमि मन में इहो मतिलबु प्रेरणा मिली की कोई बि कमु औखो न आहे आराम सां कोई बि कमु करे सघिजे थो बसि असांखे अभ्यास जी निरंतर अभ्यास जी लॻातारि अभ्यास जी ज़रूरत आहे हिकु ॾींहुं न उहो चवंदा आहिनि न करत करत अभ्यास खे जड़ मत होत सुजान उहो ई कमु मूंखे बि सम्झ में आहियो की अगरि मां जेको मुंहिंजो मुश्किलु पहिलू आहे जेको मुंहिंजो ॾुखियो पहिलू आहे उन खे मां करे सघंदी आहियां